हैलो मैडम जी नमस्कार में ऐक्चुली जम्मू दा बोला ना सैनिक कलोनी दा मिगी थोआढ़ा नंबर मिलेआ मेरे इक मित्तर ने ओह् उ'नें अपना घर रैनोवेट कराया हा थोआढ़े कोला तुस उ'नें आखेआ ओह् थोआढ़ी बडी तरीफ करा दे हे आखा दे हे कि तुस बडे अच्छे इंटीरियर डिजाइनर ओ ते में आखेआ में बी कराना हा में ऐक्चुली सैनिक कलोनी रौहन्नां ते में ऐक्चुली मिगी पता लग्गेआ थोआढ़ा कि थोआढ़ी रैपुटेशन बी बाकी में वेबसाइट बगैरा पर बी चैक कीती ओह् दिक्खेआ में जेह्ड़े रिव्यू बगैरा बी दिक्खे ते काफी अच्छे न ते में इंट्रस्टड आं ऐक्चूली अपने घर गी रैनोवेट करोआने च ते नेईं मैडम एह् साढ़ा घर बड़ा पराना उ'यै गल्ल ऐ कि बजुर्गें दा घर ऐ ते काफी मिकी लगदा कि हून रैनोवेशन दी जरूरत ऐ गै इसी ते कोई अच्छा इंटरियर डिजाइनर चाहिदा हा ते ओह् पराने किसम दा बने दा ऐ ते हून अस चाहन्ने आं कि तुस जेह्ड़ा साढ़े इत्थैं कुतै चक्कर लाओ ते दिक्खो गी केह् केह् एह्दे च होई सकदी ऐ केह चेजिंस होई सकदियां न कि एहदे च के कुछ नमीं चीज ऐड होई सकदी ऐ कोई ऐसा उस स्हाब कन्नै ठीक ऐ हां मैडम साढ़ा घर डबल स्टोरी ऐ ते ऐ इक जेह्ड़ा सैट हा ओह् पैह्ले पराना बने दा ऐ ते फिर जेह्ड़ा दूआ एह्दे पर बनेआ हा कोई कोई दस्सें बारें सालें बाद बनेआ हा फिर एह् ते हून गल्लबात एह ऐ कि तुसें एह् दिक्खना ऐ कि कुछ मेरियां अपनी बी कुछ ओह् न पुच्छना चाह्न्नां में थुआनू कुछ हां नेईं में एह् बी पुच्छना चाहन्ना कि तुस सिर्फ मकान गी गै ओह् करदे ओ डिजाइनिंग जदूं करदे ओ एह्दे सब कुछ गै आई जंदा ऐ कि परदे पुरदे जां जो बी ऐ जां दरवाजे बगैरा खिड़कियां बगैरा एह् सबकुछ गै आई जंदा ऐ जां सिर्फ अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा

बिलकुल बिलकुल

ठीक ऐ मैडम फिर में इक कम्म करना में घर आह्लें कन्नै सलाह् सूत्तर करियै ना ते फिरी में थुआनू कनटैक्ट करना फिरी तुस इक कम्म करेओ अपना जेह्ड़ा अड्रैस बगैरा ऐ ना मिगी बटसऐप दे थ्रू करुड़ेओ ते फिरी में थुआढ़े कन्नै फिरी फिर में थुआनू फिर सलाह् करना फिर ठीक ऐ मैम ठीक ऐ मैडम ठीक ऐ मैडम शुक्रिया शुक्रिया ओके